मैं अपने बाइक़ पर सबसे कठिन मार्ग तय किया था कि एक बाराती जो होती है वहाँ जाना था उस समय कि रात नौ बजे के करीब निकले थे घर से और ग्यारह बजे वहाँ पहुँचना था कम से कम दस से ग्यारह के बीच में लेकिन क्या हुआ कि हम डेढ़ बजे पहुँच पाए लगा क्या कि बगल में तो हैं लेकिन रास्ता इतना मतलब टूटा हुआ और इतनी धूल भरी हुई थी इतनी रास्ते में इतनी कि शायद सोच नहीं पा रहे थे कि कैसे जाएँ अब लेकिन क्या था कि घर से जब निकल गए कुछ दूर तो चले तो ठीक था उसके बाद रास्ते की यह हालत यह हालत कि सोचे नहीं थे कि मुझे बाइक़ से जाने में नौ बजे घर से निकले अब समझ सकते हैं कि एक बजे रात में पहुँचे चार घन्टा लगा बहुत ही कठिन रास्ता था समझ में नहीं आ रहा था कि किधर जाएँ और रात में क्या था कि कोई रास्ते पर लोग भी नहीं थे कि किनसे हम पूछते कि भइया अगर जाना है तो किधर जाना है एक तो मैप था तो उससे जा रहे थे लेकिन रास्ता इतना टूटा हुआ था यह कभी सोचा ही नहीं था इसलिए कि सब जगह की जो इस्थिति है मतलब सड़क का चाहे और कुछ सबचीज़ ठीक है लेकिन उस गाँव में जाने के लिए और बाराती में क्या होता है कि थोड़ा सा उत्साह रहता है कि शादी है उसकी शादी में जाना है और खुद की बाइक़ से जाना है तो वह चीज़ और मुझे पता नहीं था कि लगा कि बगल में है इसलिए की मैप पर जब किलोमीटर देखा तो बहुत ही कम था तो मैंने सोचा कि हौ चला जाता हूँ घन्टा डेढ़ घन्टा में आराम से दो घन्टे तक भी पहुँचूँगा तो कोई बात नहीं है लेकिन रास्ता खराब होने के कारण मैं चार घन्टे उस रास्ता को झेला हूँ कैसे झेला हूँ सो मैं बता नहीं सकता हूँ